किताब पसंद की जहाँ तक बात है तो ऐसी किताब तो हम लोग बहुत पढ़े हैं लेकिन सबसे बड़ा पसंदीदा किताब हमारे हमको रामायण लगा अब कहिएगा आप क्यों रामायण में शुरू से और अंत तक जितनी भी उसकी कहानी है वो सारा के सारा कहानी आम लोगों की जीवन के सुदृढ़ता और सुविचारिता के लिए ही बनी हुई है हैं जैसे राम को वनवास हुआ लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भाई के जंगल में रहेंगे और हम यहाँ उनकी सेवा कौन करेगा तो वो बड़े भाई के सेवा के लिए अपने भाई के साथ जाना पसंद किया पहली बात दूसरी बात सीता ने कहा कि सब कुछ यहाँ ससुराल में है लेकिन बिना पति का ससुराल क्या है चाहे तुम यह जब हम सादी शुदा हो गए हैं तो इतनी महानता पति को उसने दिया कितनी बड़ी सीख है तीसरी बात कि लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो भगवान राम ने कहा कि सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बारंबारा ये ही जान तो जाग हों ताता अब मिले ही ना जगत में सहोदर भात कितना बड़ा सहोदर भ्राता की बात संबंध को उन्होंने दर्शाया ये ये सब बात जो है वहां रामायण में शुरू से अंत तक जितनी भी बात हुई है उसमें भगवान ने पाप नाजायज करने वाले को बाली को उन्होंने मारा क्यों मारा क्योंकि उसका रास्ता नाजायज़ था उसने रास्ता नाजायज किया था जबकि बाली भी उनका भक्त था लेकिन उसका रास्ता नाजायज़ था इसलिए उनको मतलब नाजायज करने वाले को दंड भी देना चाहिए और वहीं सुग्रीव या विभीषण को उन्होंने ने गले लगाया इसलिए कि वो धर्म पर था तो हमको आपको भी उससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम आप भी उस चरित्र को देखते हुए यह नहीं माने कि वो सूझे कोई किताब है देव सारा का सारा बात हमारे और उस पर चलने से ही हम सभी लोग सुख सुविधा से अपना समय बिता पाएंगे इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है इसलिए हमारा सबसे अच्छा पसंदीदा किताब अगर कोई है तो वो रामायण है